ہیلو ہاں تو سر میں چشمہ کے لیے فون کیا تھا فون آیا ہوا تھا میں فون کیا تھا آپ کو تو چشمہ مل جائے گا بیٹا آپ کی دکان پہ

تو کیا کیا چشمے کتنے کتے کتے روپئے کا چشمہ ہے ہم کو بڑھیا والا چشمہ چاہیے اچھا والا چشمہ چاہیے ٹکاؤ والا ہم کو فیشن والا چاہیے ہوں اچھا تو سر یہ میں لینے کے لیے کہاں پہ آؤں کہاں شاپ ہے آپ کا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو سر اس کی کوالٹی کی بات کیجیے کوالٹی کیسا ہے چشمے کی مطلب سن گلاسس میں ہیں کہ فائیبر میں ہیں اچھا اچھا وارنٹی بھی رہتا ہے اس میں اچھا تو سر آپ کی دکان کب کھلتی ہے کتنے بجے کھلتی ہے

آٹھ بجے اور بند کتنے بجے ہوتی ہے اچھا بیچ میں لنچ ونچ پہ بھی جاتے ہیں آپ لوگ مطلب بند رہتا ہے دکان تو بند ہوتا ہے بیچ میں اچھا تو مطلب لینے کے لیے میں سر آ سکتا ہوں اچھا اچھا تو سر میں کل آ جاؤں پھر تو میں کل آتا ہوں سر ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھیک